हम अपन लेखनमे कोनो पात्रक विकास कोना हुए एहिके लेल सर्वप्रथम हुनक कर्मपर ध्यान दैत छिअनि आओर ओहि पात्रके ओहि पात्रक केहन आचरण छनि आओर ओ कोन चीजके वर्णन करैत छथि समाजमे की कुरीति छै समाजमे की समाजक की व्यवस्था छै ओहि व्यवस्थाकेँ आगाँ लऽ जयबामे ओहि मनुष्यकेँ मनुष्य बनेबामे ओ ई चाही जे अपन लेखनमे अपन पात्रकेँ ओहन बनाबथि जे ओ नीक काज करथि जे समाजक लेल ओ प्रेरक होथि